हय कोंकणी कोंकणी भाशा जी आमची आसा ती यु नो खूब रीच आसा कळ्ळें तितूंतन खुबशें साहित्य बी बरयल्लें आसा आमी गोवा गोंयकार आमी सगलेंच जाण कोंकणी भाशा उलयतात कळ्ळें एक एकूच वस्तू अशी कोंकणी अजून जावंक ना ती कोंकणीक एक अशें फुडें असून आसा सारकी येवंक ना इन टर्मस ऑफ खंयच्या प्लॅटफॉमार आमचीं जाण्टी बीन आहा ती वचून कितें समज सोदतलीं सपोज कितें तेंकां कितेंय यु नो सर्च करपाक जाय तेंकां इंग्लीश येयना तीं कोंकणी सर्च करतलीं जाल्यार तीं कोंकणी कशीं सर्च करतलीं तीं कोंकणी त्या सिस्टमार अवेलेबल आसना तें एग्झाम्पल तुमीं घेयात एलॅक्सा घेयात गुगल घेयात गुगल डॉट घेयात नाजाल्यार आनी खंयचें युट्युबार चलां युट्युबार सुद्दां कोंकणी सर्च केल्यार कोंकणी तिका कळना युट्युबाक पूण आमचीं सो आमचीं जाण्टेलीं बी आहा तेंच्यानी कितें करप तें आमकां सद्या कळनां कोंकणी भाशा एक अशी आसा जी आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकठांय दवरता कळ्ळें कोणीय आसूं कसोय आसूं यु नो सकाळीं उठलीं कोणूय येवं पदेर येवं दूध घेवन येवं सगळे जाणां आमी तेका उलोवप सदां उठून भाईच म्हूण मारतात सो अशी आपुलकिची अशी ही भाशा आसा कळ्ळें आनी आमी आमी आमी ती आमी आम आमच्या यु नो म्हण्टात तशें आमच्या यु नो मम्मी डॅडी कडल्यान आमकां ही लॅंग्वेज शिकूंक मेळ्ळ्या सो आनी ती आमीं आमच्या फुडे भुरग्यांक फुडल्या पिडीकूय आमीं ती पास करता कळ्ळें कित्याक कोंकणी भाशेन गोवान खूब कितें कितें जालें गोवाची जी स्वतंत्राची चळवळ जाल्ली तेन्ना सुद्दां जें हें मिटींग्स जाताले तेन्ना चळवळींत जी बां भाशणां जातालीं तीं सगळीं कोंकणींत जातालीं कळ्ळें सो कोंकणी भाशा आमचे कडेन पयलींच्यान पयलींच्यान आसा कळ्ळें आणी कोंकणीक भाशेक जो दर्जो मेळूक जाय तो आजून दर्जो मेळूंकना कोंकणी भाशा जितली स्प्रॅड जावंक जाय आशिल्ली कळ्ळें जितलें लोकांनी ती यूज करूंक जाय आशिल्ली जितलें लोकांनी जितलें सिस्टमान ती आसूंक जाय आशिल्ली जितल्या यु नो फ्लिपकार्ट एमॅझॉन फूड डिलीवरी खंयचे हितूंत एपान ती लॅंगवेज मेळूंक जाय आशिल्ली ती आमकां लॅंगवेज मेळाना कळ्ळें इवन इवन थोडें गोवरमेंट जे सर्विसीस आहा थंय सुद्दां कोंकणी भाशा अजून आमकां मेळना सगळे लॅंगवेजीस आसता गुगल गुगल सुद्दां आजून कोंकणी भाशा आमकां हें करना कळ्ळें सो कोंकणी भाशा खूब रीच आसा कळ्ळें कोंकणी भाशा उलोवपी वाचपी कळ्ळें खूब लोक आसा आमचीं जाण्टीं जी आसा तेंकां कोंकणी भाशेची संवय आसा सो कितें काम करतलें आणी खंय कितें ऑनलायन बी करतलें तेंकां ती कोंकणी भाशा खूब बॅनीफीट जातली सो म्हणून कोंकणी भाशा जो दर्जो मेळूंक जाय एकदम सो सगळ्याक नॅशन वायड ओके अखील भारतीयाची लॅंगवेजीस बाकी सगळ्याक आहा तेंकां तेंचे कडेन जशें सगळ्याक ती पसरलेली आहा तशीच कोंकणी भाशा आमची पसरूंक जाय कळ्ळें आनीक कोंकणी भाशा शिकपाक उलोवपाक जितली मोगाळ आसा तितलीच ती यु नो बरोवपाक आनी यु नो वाचपाक आणनी इवन बाकीचे बशेन शिकपाक सुद्दां सोदतात जाल्यार सुद्दां ती तितलीच इझी लॅंगवेज आसा एकदम सोंपी अशी लँगवेज आसा ही कळ्ळी आणी कोणूय शिकपाक शकता कित्याक पळोवपाक गेलीं जाल्यार आमचीं जिची स्क्रिप्ट आसा ती ऑलमोस्ट यु नो सामकी मराठी हिंदी बशेंनूच आसा सो कोणूय ही लॅंगवेज शिकूंक शकता खूब ईझी अशी लॅंगवेज आसा ही कळ्ळें आमीं पळयलां आसतलें की खुबशें लोक आता यु नो डिफरंट डिफरंट लॅंगवेजीस शिकपाक वता सो कोंकणी सुद्दां एक अशी लॅंगवेज आसा जी तुमीं शिकूंक शकतात सो हांव मागता की कोंकणी इतली बरी जी भाशा आहा तेका तिचो यु नो एक मान दिवपाचो तिका एक दर्जो दिवपाचो आनी ती सगळ्याक अशी पसरोवपाची